जियां केह् अहें बुक रीडिंग करने होन्ने सानूं बुक रीडिंग करने च सानूं बड़ा कुछ पता चलदा ज्ञान पता लगदा कि में खुद ग्रैजुएशन कीती दी ऐ हर बुक घर कताबां साढ़ियां पेदियां होंदियां सानूं बुक बिच्च बड़ी जैदा नालेज मिलदी ऐ मतलब अहें कोई बी चीज रीडिंग करने होन्ने बिच्च सानूं कोई स्टोरी दा पता लगदा ते मतलब कोई बी क्हानी होए ओह्दे बारे च पता लगदा जियां कि प्रेमचंद ने इन्नियां कताबां लिखी दियां बड़ियां जैदा क्हानियां लिखी दियां ने ते ओह्दे बिच्च दस्से दा कि मतलब सानूं कोई बी इमोशनल स्टोरी दा पता चली जंदा अगर बुक रीडिंग फ्री टाइम होंदा बंदे कोल फ्री टाइम च बंदा पढ़ी सकदा ते फ्री टाइम पढ़ने दा ऐ इ'यो होंदा कि बंदा दमाक थोह्ड़ा माइंड अच्छा होई जंदा फ्रैश होई जंदा कि सानूं हर चीज दी नालेज होई जंदी रीडिंग पढ़ना मिगी बड़ा जैदा पसंद ऐ ते होर में ट्यूशन बी करान्नी होन्नी आं बच्चें गी रीडिंग जैदा मतलब रीडिंग करने कन्नै बच्चे दा थोह्ड़ा पता लगी जंदा कि कि'यां किस किस टाइप किस टाइप दी पढ़नी ऐ बुक्स पढ़ने दा शौंक हर कुहै गी होंदा ऐ पर में जैदा मिगी जैदा बुक्स पढ़ना बड़ा अच्छा लगदा ऐ रीडिंग करना अच्छा लगदा ऐ ते बुक च सानूं हर इक चीज दी नालेज होई जंदी कोई इमोशनल कोई गल्लां होंदियां कुछ सानूं कोई बी क्हानी होंदी जां कोई बी सानूं कोई चीज बास्तै नालेज चाहिदी होंदी ऐ अगर अहें बुक रीडिंग करगे सानूं हर इक मतलब पता लग्गी जंदा ऐ कि इ'यां इ'यां सब पढ़ने आं ते ओह् अगर सानूं केईं लोक होंदे ना अनपढ़ होंदे उ'नेंगी इन्ना पता निं होंदा कि केह् केह् दुनियादारी च ओह्दा केह् कि'यां करना कि'यां नेईं ते असें बुक्स पढ़ने रीडिंग पढ़ाई कीती असें रीडिंग कीती रीडिंग च सानूं व्हाट्सऐप दा मतलब सानूं नालेज मिली जंदी ऐ कि केईं लोक मत जैदा कुछ लोक इ'यां में हिंदी दी रीडिंग करना बड़ा जैदा पसंद करनी होन्नी ते रीडिंग मतलब कताबां पढ़ने दा बी पढ़ने दा टाइम होंदा पर फ्री टाइम जेल्लै बेह्ले बंदा बैठे दा होए ते बैठियै रीडिंग करदा रौंह्दा ठीक ऐ नी बुक्स रीडिंग करने दा अपने कन्नै मतलब जियां लोक अज्जकल न्यूज पढ़दे ऐ ते न्यूज पढ़दे न्यूज बिच्च उ'नेंगी मतलब पता लगी जंदा कि कु'त्थै केह् चीज केह् कोई घटना होई दी ऐ कुछ बी होंदा ऐ ते ओह् बंदा उत्थे पता करी लैंदा ऐ कि केह् होएदा केह् नेईं दूर मतलब हर इक चीज दूरा दी मतलब पता लगी जंदी जियां कि केईं लोकें गी नेईं पता होंदा कि इयां नेईं पढ़े पुढ़े दा बंदा मतलब अज्जकल ओह्दी जैदा वैल्यू ऐ पढ़े दे बंदे दी अज्जकल ऐसा समां ऐ कि लोक पढ़े लिखे दे होए ते कामजाब ऐ नेईं ते कोई ओह् निं वैल्यू निं उं'दी ते अस में खुद ग्रैजुऐशन कीती दी ऐ होर मिगी पता कि रीडिंग हर पेपर बी देना होए ते पैह्ले उसी पढ़ने पौंदा रीडिंग करने पौंदी उसी ते ओह्दे मतलब क्हानी जियां बुक ऐ कोई बी बुक ऐ टापिक लाई लो कोई जियां मतलब इवार्नामेंट दे बारे च ऐ अगर असें इसी अगर पढ़गे सानूं पता लग्गना रीडिंग करगे कि सानूं पता लग्गना कि साढ़े इवार्नामेंट च केह् केह् होआ दा ऐ केह् नेईं होआ दा कुत्थुं सानूं प्ल्यूशन होआ दा मिला दा कुत्थुं सानूं मतलब गंदगी इ'यां पता लग्गा दा कि केह् सानूं चाहिदा दा ऐ केह् नेईं अहें कि'यां अपना वातावरण जेह्ड़ा ओह् साफ रक्खना जां केह् करना ऐ सानूं इ'यां रीडिंग करने कन्नै पता लग्गी जंदा ऐ ते बुक्स में बुक्स घर किन्नियां भला रक्खी दियां अहें कि घर बुक्स होए ते बंदा रीडिंग करदा ते ग्रैजुऐशन दियां कताबां पेदियां ऐ फ्री टाइम होए बंदा उत्थै पढ़ी लैंदा नालेज बास्तै एह् होंदा ऐ कि कि बंदे गी नालेज होए कोई पेपर ऐग्जाम देना होए ते बंदा पढ़े दा होए ते ऐग्जाम देई सकदा ऐ ते रीडिंग भला कीती दी होए ते पता चली जंदा ऐ जियां केह् कोई बी जियां कुहा ने कोई स्टोरी लिखी दी होए जियां स्टोरी अहें पढ़गे सानूं अहें मतलब जियां टी वी च बी फिल्मां लग्गी दियां होंदियां ओह् बी इ'यां स्टोरियां मतलब इक दूए पर इ'यां रीडिंग स्टोरियां गै लैत्ती दियां होंदियां कि ओह् स्टोरियां कड्ढदे स्टोरी कोई इमोशनल होंदी कोई इ'यां होंदी मतलब जेह्दे कन्नै अहीं पढ़ियै सानूं इमोशनल होए कि कोई घटना होई होए कोई कुड़ी बारे च दस्से दा होए जां कुहा दे बारे च मतलब जादा स्टोरियां जेह्ड़ियां स्टोरियां अहें पढ़ने होन्ने जैदा सानूं नालेज जेह्ड़ी होंदी ऐ ओह् रीडिंग करनी होंदी ऐ अगर हिंदी च बंदा रीडिंग करदा ऐ ओह् हिंदी च केईं लोक होंदे कि इंग्लिश घट्ट पढ़ी दी होंदी उ'नें हिंदी च जैदा इंटरस्ट होंदा ते ओह् हिंदी च रीडिंग करदे ऐ हिंदी च उ'नेंगी कोई क्हानी होए कुहा दे बारे च दस्से दा होए कि इ'यां ऐ एह्दे बिच्च एह् एह् दस्से दा होए इ'यां अहें सुनियै ओह् इमोशनली होई जान्ने होन्ने कि पता कि इस बंदे कन्नै केह् ओह् घटना होई जां कुहा दे बारे च गै लिखे दा होए बिच्च जैदा एह्दी रीडिंग रीडिंग करना अच्छा घर बैठियै रीडिंग करने जेह्ड़े लोक इ'यां फ्री बैठे दे में चाह्न्ने कि ओह् रीडिंग करे मतलब कताबां पढ़े उ'नेंगी पता चलै कि केह् होंदा ऐ संसार च साढ़े च केह् होआ दा केह् नेईं लोक सवेरे केईं लोकें गी बड़ा शौंक होंदा कि सवेरे सवेरे अखबार पढ़ने दा शौंक होंदा कि अस अखबार पढ़ने आं कि अहें पता करने कि अहें में बी कुतै अखबार पढ़नी होन्नी कदें कदें अखबार अहें पढ़ी लैन्नी होन्नी बिच्च राशि पढ़ने होने अपनी साढ़ी राशि च केह् केह् लिखे दा केह् नेईं ते